जब हम कभी हमें दौड़ने की ज़रूरत पड़ती है या लम्बा दौड़ लगाते हैं उस समय यदि हमें

लग जाती है तो पहले हम तो किसी जानकार घरेलू जानकार से सलाह लेते हैं या फिर घरेलू उपचार के द्वारा उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं जैसे कि गाँव में लोगों के द्वारा बताया हुआ

जो चोंट लगी है वह ठीक हो जाती है या नहीं ठीक होने पर जैसे कि किसी एस्परेन मूव के एस्प्रे का प्रयोग करते हैं यदि उससे भी राहत नहीं होने पर हम चिकित्सक के पास जाते हैं और उसके द्वारा दिया हुआ दवा खाते हैं उससे नहीं ठीक होने पर बड़े डॉक्टर या हड्डी रोग विशेषक के पास जाते हैं और उससे उपचार कराने के बाद हमें राहत मिलती है और हम पूरी तरह फिट रहते हैं

प्रयास करते हैं कि हम ऐसे ना दौड़ें कि हमें परेशानी का सामना करना पर जाए चोंट छोटी हो या बड़ी हो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत उसका उपचार करना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े

प्रायः